आइकाल्हि गूगल व्हाट्सअप फेसबुक इन्सटाग्राम फोन जादा चलाबैत छलय किआकि कोन सँ फोनसँ यदि बात नहि होयत छलय तऽ व्हाट्सअपपे मैसेजकऽ कऽ गप भऽ जाइ छलय आओर वीडियो फोटो मैसेज भऽ जाय छलय फेसबुक अहाँसभके नीको चीज छलय आओर खराबो चीज छलय किआकि केओ भीडियो डांसके दऽ दैत छै या केओ कि गालीसभ दऽ दैत छै ओहि लेल फेसबुक अहाँसभकऽ नीको छलय आओर खरापो छलय इन्सटाग्राम अहाँसभकेँ बेसी लोक चलाबैत छलय आओर रीलसभ भीडियो बनबैत छलय आओर भेजितो छलय लोकोसभ देखैत छलय ओहि मैसेजपर बातो करैत छलय भीडियोसभ भेजितौ छलय यूट्यूबके बारेमे लोकसभ खाना सभके बारेमे चाय नया सब्जी खानापीनासभ सीखैत छलय कोना मटरसभ बनतै कि मीट मछली कोना बनतै ओ सभके बारेमे लोकसभ सीखतो छलय किआकि जे आदमीके नहि होयत छलय नऽ तऽ ओसभ देखिके ओहिसँ भऽ जायत रहै काम तऽ हमरासभकेँ तऽ होयत छलय नहियो ओतेक तऽ ताहिओ सीख जायत छलियै यूट्यूबसभसँ देखिके फेसबुकसभ अहाँसभके नीक लागैत छलय लेकिन जादा नहि चलाबैत छलहुँ किआकि खरापो लोक मानैत छलय नीको मानैत छलय